जय झूलेलाल जीअं त मां पंहिंजी वॉच एमेज़ोन था सोनाटा कंपनीअ जी ऑडर कई मूंखे घर में फंक्शन हुओ पाइणी हुई ऐं फंक्शन ते वेंदे वेंदे बरसाति पइजी वई ऐं बरसाति पइजी वई त उन में मां राति जो ॾिठो त हुन मां हिकु ॿ डायमंड निकिरण ते हुओ ऐं हुन जो लॉक सिस्टम ॾाढो नओं लेटेस्ट हुओ इन जे करे कंहिंमहिल कंहिंमहिल लॉक लूज़ पियो थी वञे या मूंसां न पियो लॻे ख़बर ई न पई पए ऐं वॉच जो सेल जल्दी पूरो थी वियो मुंहिंजे वॉच जो महीने जे अंदरि ई पूरो थी वियो